एक हज़ार दो सौ पंद्रह पंद्रह हज़ार तीन सौ पंद्रह एक लाख तीन हज़ार दो सौ तेरह चार लाख छब्बीस हज़ार पाँच सौ तेरह आठ लाख नौ हज़ार तीन सौ ग्यारह